ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खेल खेलने में क्या अंतर हैं खेल खेलने में क्या अंतर हैं हम बता दें हम जानते हैं कि अंतर क्या है कि शहरी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विडियो ज़्यादा विडियो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं विडियो गेम खेलना यह सब मोबाइल में ज़्यादा भी पसंद करते हैं आउं गाँव के बच्चे तो सिर्फ़ यह सब खेलना पसंद करते हैं कि अत हमारे यहाँ कि गाँव के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं खो खो खेलना पसंद करते हैं कबड्डी खेलना पसंद करते हैं लुका छिप्पी खेलना बाज बहुत ज़्यादा भी पसंद करते हैं कबड्डी खेल कबड्डी खेल ने नौ लोग रहते हैं नौ टीम नौ नौ नौ का टीम होता है इसलिए कबड्डी कबड्डी करके जाते हैं फ़िर कबड्डी ने कबड्डी कबड्डी करके जाते हैं फ़िर सुबे साँस रुक जाती है तो आउट हो जाते हैं इसलिए वह धुल मिट्टी ज़्यादा भी लगती है इसलिए कि शहरी के बच्चे यह सब नहीं खेलते यह सब कि नहीं खेलते कि इसमें धुल मिट्टी ज़्यादा लगती है इसलिए नहीं खेलते इसने इस शहरी के बच्चे खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जैसे कि भो आ क्रिकेट की बोर्ड कैरम बोर्ड यह सब ज़्यादा यदि ज़्यादा कि सोच रहने के लिए यह सब खेलते हैं कि हम लोग इससे कबड्डी क्रिकेट खेलने के लिए पार्क में भी जाते हैं खेलने ग्राउंड में जाते हैं खेलने कि अच्छे से खेल सकें क्योंकि वहाँ पर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा जगह कम होते हैं इसलिए खेल नहीं पाते बच्चे लोग और यहाँ पर तो गाँव में खेलने से बहुत बहुत भी ज़्यादा जगह है फील्ड है खेलने के लिए यह सब बच्चे खेलते हैं हर ची हर गेम खेलना ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं कि अब शहर के बच्चे ज़्यादा व ज़्यादा से ज़्यादा गेम ज़्यादा कम पसंद करते हैं फ़ोन में ज़्यादा गेम पसंद करते हैं कि फ़ोन में जोन गेम है सब खेलना पसंद करते हैं आओ सब से क्रिकेट बॉय सब बच्चे बाहर भी खेलते हैं औ हमारे से बच्चे बाहर खेलना पसंद ऐसे करते हैं कि गाँव में की हम लोग स्वस्थ भी रहें और फ़िर खेलना भी पसंद है खेलना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे खेलेंगे नहीं तो क्या जो खेलेंगे तो सीखेंगे क्या कैसे खेलते हैं इसलिए कबड्डी खेलना बहुत ज़्यादा और कब्बडी खो खो सब खेलना पसंद करते हैं इसलिए गाँव में औ शहर में अंतर है खेल का